भारतमे बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा अथी भऽ रहल अछि आओर चुनौत आइ भारतमे किछु महत्वपूर्ण चुनौती अछि आओर सड़क एकरा कोना कऽ सम्बन्धित रहल अछि तऽ भारतमे बहुत एहेन बच्चा अछि जे ओकरा कोइ तरीकासँ कोइ भी काज नहि कर पा रहल अछि ओकरा चुनौती बहुत सारा चुनौतीके सामना करऽ पड़ैत छै ओ बेरोजगारीमे पर मतलब पड़ल अछि तऽ बेरोज अथी सरकारके पास ई बातके गेल छै बात तऽ सरकार असमर्थ हइ बेरोजगारीके लेल लेकिन बहुत सारा योजनाके तहत हम ग्रामीण क्षेत्रमे भेजलकैए तऽ ओहिके लेल सरकार मतलब बहुत नीकसँ काज कऽ रहल अछि भारत सरकार जैसेकि लघु उद्योगमे बिजनेसमे आओर भी कई सारे तरीकेके काजमे सरकार लागल छै ताकि बेरोजगारी कम से कम होवयके लेल सरकार काज कऽ रहल अछि आओर सरकारके एतने सरकार कऽ रहल छथि कि विदेशमे जो जेसभ रहैत छथिन हुनकासभके लेल बजबैत छथिन आओर अपना देशमे इंजीनियरिंगके बढ़िआँ व्यवस्था करबैत छथि पेट्रोलियमके बढ़िआँ व्यवस्था करैत छथि आई टी आई के बढ़िआँ व्यवस्था करबा रहल अछि तऽ सरकार बेरोजगारके कमसँ कम करबाके पहिलेसँ